आइ काल्हि जे छै से दुनिआँमे हमरा आरकेँ तऽ नहि जानै छियै जे केना वर्षा हेतै तऽ कखन केहन मौसम रहतै तऽ आइ काल्हि सभकिछु बताबै छै तऽ केना हेतै कखन हेतै पानि सेहो बता दै छै केहन तापमान छै कखन धूप रहतै कखन पानि हेतै सारा किछु बताए दै छै आइ काल्हि वैज्ञानिक हमरा आरकेँ तऽ पढ़ल लिखल छियै नहि जे जानबै वैज्ञानिक सारा किछु बता दै छै जे केतना पानि हेतै केतना गरमी रहतै से सभकिछु बताए दै छै तऽ हमरा आरकेँ तऽ ओ बात जानै नहि छियै वैज्ञानिक सारा किछु बताए दै छै रोजके केना हेतै कतेक तापमान छै कतेक गरमी छै कतेक ठण्ढा छै सेहो कहि दै छै सभकिछु तऽ आइ काल्हि वैज्ञानिक सारा किछु कहि दै छै